हमें घूमना बहुत पसंद है और हमारी फैमिली को भी घूमना बहुत पसंद है और फिर उसके बाद हमारी एक दीदी हैं दूर की फिर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले प्लान बनाया कि चलो हम ग्राम मंदिर चलते हैं अयोध्या फिर हम वहाँ गए लखनऊ से गए मतलब हम प्रतापगढ़ से हैं तो प्रतापगढ़ में फिर उसके बाद हम गए लखनऊ गए फिर लखनऊ वहाँ पर अच्छे से इन्जॉय किए घूमें टहले फिर उसके बाद वहाँ से गए अयोध्या फिर रास्ते में खाते पीते इंजॉय करते हम लोग सॉन्ग सुनते गए फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँचे तो फिर रोम हम पहले हम लोग होटल में रुके फिर उसके बाद सोए वहाँ पर थोड़ा अराम किए फिर नहाए धोए फिर उसके बाद खाना पीना खाए फिर शााम को हम लोग अयोध्या मंदिर गए फिर वहाँ पर गए फिर उसके बाद दर्शन उन किए काफी अच्छे से दर्शन हुआ और फिर अच्छा बहुत अच्छा लगा फिर हम लोग सेल्फी वग़ैरह लिए वहाँ पर मतलब मोबाइल तो अंदर लेकर जाने नहीं दिए थे फिर भी बाहर से ही हम लोग लिए थे फोटो वग़ैरह मंदिर का नहीं ले पाए थे फिर फिर गए हम लोग फिर वहाँ से आए फिर कुछ खाए पिए फिर हम लोग पानी वग़ैरह पिए फिर बहुत गरमी थी तो फिर हम लोग वहाँ पर कूलर वग़ैरह सब कुछ लगा था व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ की फिर हम लोग किए फिर आए हम लोग फिर हम लोग का प्लान बना की हनुमानगढ़ी चलते हैं वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर है तो फिर उस मेरी दीदी बोली कि नहीं सुबह चलते हैं तो फिर हम लोग नहीं गए शााम को फिर इधर उधर टहलकर फिर हम लोग होटल में खाए पिए फिर हम लोग जहाँ होटल में रुके थे फिर वहाँ पर चले गए फिर हम लोग नहीं खाए पिए मतलब हनुमान गढ़ी नहीं गए फिर उसके बाद गए हम लोग सोए ओए रात में फिर उसके बाद सुबह उठकर हम लोग प्लान हम लोग का बना कि चलो सुबह पाँच बजे ही चलेंगे हनुमानगढ़ी में तो फिर हम लोग सोए थे रात में फिर अलार्म तो लगाए ही थे फिर भी हम लोग का नींद खुली ही नहीं तो हम लोग टाइम से उठ नहीं पाए फिर उठे शाम मतलब सुबह छः बजे तो फिर उठे तो फिर हम लोग सुबह सात बजे वहाँ पर पहुँचे साढ़े सात बजे तक पहुँचे फिर हम लोग लाइन वग़ैरह लगाए फिर दर्शन वर्शन हुआ अच्छे से दर्शन हुआ काफी और हनुमानगढ़ी में भी जाकर बहुत अच्छा लगा दर्शन करके हनुमान जी का फिर वहाँ से हम लोग आए फिर कुछ नाश्ता वग़ैरह किए जूस वग़ैरह पिए कोल ड्रिंक पिए फिर उसके बाद फिर हम लोग का प्लान बना कि चलो कहीं और चलते हैं घूम लेते हैं फिर फिर गए हम लोग इधर अयोध्या इधर उधर देखे फिर घूमे फिरे फिर हम लोग का प्लान बना कि चलो घर पे चल मतलब रूम पर चलते हैं वापस लखनऊ तो हम लोग फिर आए रास्ते में फिर से इन्जॉय करते सॉन्ग सुनते अच्छा लगा काफी हमारी फ्रेंड लोग थीं और एक दीदी थी तो उनसे भी पहचान अच्छी ख़ासी हो गई अब हम लोग रास्ते में घूमने गए तो फिर तो पहचान तो हो ही जाएगी फिर साथ में अंकल आंटी थे अच्छा लगा काफी उन लोग के साथ भी रहकर फिर आए हम लोग लखनऊ पहुँचे फिर आराम किए फिर गए हम लोग घूमे टहले लखनऊ मार्केट शाम को गए फिर वहाँ पर शाम का मार्केट तो अच्छा ही लगता है लखनऊ में फिर उसके बाद घूमे टहले फिर खाए पिए काफी इंजॉय किए फिर फिर सुबह ट्रेन थी सुबह की ट्रेन थी हम लोग को जाना था बनारस सुबह सात बजे की ट्रेन थी फिर उसके बाद हम लोग गए बनारस बनारस में भी हम लोग मेरी मौसी का घर था वहाँ पर रुके फिर नहाए वहाए फिर क्या बोलते है गए वहाँ पर हम लोग काशी विश्वनाथ घूमने फिर वहाँ घूमे अच्छा लगा गंगा जी किनारे नाव पर घूमे और वहाँ पर भी बहुत काफी अच्छा लगा फिर वहाँ पर बोटिंग वग़ैरह किए फिर घोड़े पर सवार किए गए वहाँ पर घूमे टहले घो घोड़े पर बैठकर हम लोग दौड़े थे कुछ दूर तक फिर ऊँट दिखा हम लोग को ऊँट घूमें फिर उसके बाद फिर आए मंदिर मंदिर से फिर घूमते टहलते आए फिर गाड़ी में बैठे फिर हम लोग वापस चले आएं फिर हम लोग का शाम को प्लान बना कि चलो चलते हैं सारनाथ फिर हम लोग सारनाथ का टिकट गए तो पहले टिकट कटाए है कटाए फिर सारनाथ अंदर गए वहाँ पर घूमें टहले देखे काफी सारनाथ भी काफी अच्छा है और सफाई तो बहुत अच्छी है सफाई बहुत है वहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं है और काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं विदेश लोग विदेश से आते हैं लोग फॉरेन के लोग आते हैं सब आते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है घूमने में